रोज बाल बाल बच्चाकेँ कहने छै जे कहै छिए जे सबसे पहिले जे नेटपर कि कहै छै समाचारमे सुनही जे समाचारमे कि बढ़िआँ बढ़िआँ बात आबै छै बढ़िआँ बढ़िआँ बात आबै छै ओहि चीजके सुनही जे ज्ञान अएतौ ज्ञान अएतौ पढ़ै लिखैपर धिआन देबही पढ़ै लिखैपर धिआन देबही पढ़नाइ लिखनाइ बहुत बड़ा चीज छिए पढ़बही लिखबही तऽ ज्ञान अएतौ कतहु कोइ ठकतौ नहि बुद्धि अएतौ कतहु कोइ हरेबे नहि तऽ पढ़नाइ लिखनाइपर बालो बच्चाकेँ कहै छिए जे धिआन दही नेटपर देख समाचार सुन से समाचारमे कतेक कतेक कतेक कतेक कि बीति रहल छै कतए कतए कोना भै रहल छै ईसब समाचारके सुनही पढ़ै लिखैपर धिआन दही पढ़नाइ लिखनाइ बहुत बड़ा चीज छिए पढ़नाइ लिखनाइ जे नहि पढ़लकै लिखलकै अनपढ़ छै ओकरा लिए नहि स्टेशन भी नहि जानि रहल छै जे कतए कोना छै नहि छै तऽ बाल बच्चाकेँ सुधारैके लिए बहुत बड़ा कोशिश कै रहल छिए जे बालबच्चा पढ़ै पढ़ै लिखैपर धिआन देतै पढ़तै लिखतै ज्ञान अएतै बुद्धि अएतै कहीँपर कमेतै खएतै कहीँपर जएतै अएतै कतहु ओ भकचकेतै नहि हरेतै नहि बाल बच्चाकेँ सुधारैके लिए चाहै छिए जे बालबच्चा ज्ञान आबै बुद्धि आबै पढ़ै लिखैपर धिआन देतै तब ने अएतै ओकरा बुद्धि ज्ञान तऽ बाल बच्चाकेँ अपना गार्जिअन जे छै से अपना सोचसे धिआन दै रहल छै जे बाल बच्चाकेँ पढ़ाबी लिखाबी बुद्धि अएतै ज्ञान अएतै ओकरा होशिआर बुधिआर हेतै तऽ बालबच्चा एहन एहन बालबच्चा छै जे बहुत धिआन दै छै बहुत नहिओ दै छै तऽ धिआन जे दै छै से ओकर बहुत बड़ा ज्ञानी होइ छै बहुत बड़ा बुधिआर होइ छै फल्लाँके बालबच्चा देखही एखन पढ़ि लिखिके कतेक बड़ा अफसर बनि गेलै कतेक बड़ा ज्ञानी अए ज्ञान अएलै कि भाषा कतेक सुन्दर भाषा बोलै छै कतेक बढ़िआँ आवाजके आवाजमे ओकरा प्रिय छै पढ़लकै लिखलकै तब ने ओ ओकर आवाज भी कतेक बढ़िआँ सुन्दरता आबि रहल छै जकरा बोलैके लुरि नहि रहै आवाज नहि फुटै रहै ओकर आवाज देखबही कतेक सुन्दर आवाज निकलै छै तऽ इएह कहनाइ छै हमर जे बालबच्चा पढ़ै लिखैपर धिआन दै सबके बालबच्चा पढ़ै लिखैपर धिआन दै पढ़ाबऽ लिखाबऽ जे बच्चा ज्ञान अएतै ज्ञान अएतै तऽ काल्हिखना हमरो मनसा बढ़तै आगाँ हमहूँ हमरो पदवी आगाँ जाएत जे फल्लाँके बेटा पढ़िके हे ई चीज बनि गेलै कोनो अफसर बनि गेलै मास्टर बनि गेलै बी डी ओ बनि गेलै आखिर पढ़तै लिखतै तभिए ने पढ़नाइ लिखनाइ बहुत बड़ा चीज छिए पढ़नाइ दुनिआँमे पढ़नाइसे बढ़िके किछु नहि छै लेकिन बालबच्चा जकर पढ़लकै पढ़ै छै ओकर बालबच्चा बहुत बड़ा पदपर चलि गेलै बहुत बड़ा कुरसीपर बैठल छै बहुत बड़ा ज्ञान ओकरा अएलै तऽ इएहसब कहनाइ छै हमर जे बाल बच्चाकेँ कहै छिए जे नेटपर देख अपन समाचार सुनही कतए के कि बनलैए कतए कि कोना पढ़लकै कोना गेलैए कोना बनलैए ईसब चीजके देखही सुनही ओकरबाद ने पढ़ै लिखैपर धिआन दही जे ज्ञान अएतै ज्ञान बहुत बड़ा चीज छिए ज्ञान ज्ञान प्राप्त करि लेबही तऽ कतहु कोनो कोनमे कमैके खएबही कमैके खएबही कोइ दिक्कत नहि कतहु तोहरा ओ कुशके कलेप नहि लागतै आइ बड़ा बड़ा अफसर बनलै कोइ ओकर जनता जे छै से जी हजूरी करै छै बालबच्चा जे पढ़तै लिखतै ओकरे ने जी हजूरी करतै जे ज्ञान लेतै ओकरे ने जी हजूरी करतै ज्ञाने नहि लेतै तऽ ओकर जी हजूरी कि करतै बाल बच्चाकेँ सुधारैके लिए बहुत बड़ा कोशिश छै जे बालबच्चा सुधरे ज्ञानी हुए बाल बच्चाकेँ पढ़ि पढ़ै लिखैके ज्ञानी बनाबी लेकिन एहिसे दूर करिके बाल बच्चाकेँ